में गुलशन दा होटल दिक्खेआ गुलशन दा होटल इन्ना प्यारा लग्गा सानूं फिर असें रस्ते दे बिच्च हिरण बी दिक्खे ओह् बी बड़ा मजा आवा दा हा दिक्खने दां अग्गें गे फिर असें सारे जनें कट्ठियें ग्रुप इक फोटो लेआ फोटो खिच्चे असें इक दूए दे फोटो खिच्चे खुच्चे फिर अग्गें चली गेइयां असें सारी जित्थै जित्थै सानूं चीजां असेंगी अच्छी लग्गा दियां हां ते मतलब खाने आह्ली चीजां बी बड़ियां शैल हियां फिर ओह्दा जेह्ड़ा उत्थें मतलब चने चुने जेह्ड़े हे ओह् बड़े टेस्टी हे बड़ा मजा आवा दा हा सानूं खाने गी असें फिर केह् कीता अग्गें गेइयां फिर असें इक थाह्रा दा असें ओह् ले ब्रैड्ड ले अजें में ब्रैड ले ही हत्था दे बिच्च ते इन्नै चिर उत्थूआं इक बंदर आया ओह् मेरे हत्थै चा गै खोहियै लेई गेआ में दिखदी रेही महां मेरे ब्रैड चली ते चली कु'त्थें गे मेरी स्हेली ने ओह्दा बी इक फोटो खिच्ची लेआ ते ओह् बी बाद च दस्सा दी ही आखा दी अहें दिक्ख अपनी फोटो मिगी बड़ा प्यारा लग्गा फोटो ओह्कड़ा फिर असें होर बड़ी सारी चीजां दिक्खियां जेह्ड़ी असें पैह्लें निही दिक्खी दियां रंग बरंगे बांदर दिक्खे फिर होर मतलब इक मेरे स्हेली ही ओह् बड़ा स्हांदी ही सानूं उन्न चंगे हसाया सानूं गल्लां लग्गी पेई सनान ते फिर असें इक दूए दे जेह्ड़े फोटो क्लिक कीते दे हे असें उसलै गै करी दित्ते दे हे मतलब कुसै गी इयां मतलब अपनी ग्रुप बिच्च सैंड करी दित्ते इक दूए गी लग्गी पे अस बाट्सऐप उप्पर चाढ़ी दित्ते भला अस उत्थें गेदियां हां घूमन माता दे बड़ा मजा अवा दा हा सानूं जाने दा माता दे अपनी यादगिरी रक्खी दी ऐ अपने कोल माता दे जाने कन्नै बड़ी सारी चीजां असें ऐसियां दिक्खियां उत्थें उत्थै बड़ियां शैल ओह् लग्गी दियां हां चूड़ियां इन्नी इन्नी सोह्नी लग्गी दियां हां आक्खां भला हूनै गै सारा बजार ई खरीदियै घर लेई जां झुमके बड़े शैल लग्गे सानूं असें सारियें बक्खरे बक्खरे सैट्ट खरीदे कुसै ने सैट्ट लेआ कुसै ने चूड़ियां लेइयां इस साढ़ी स्हेली आक्खै मिगी एह् सूट बड़ा शैल लग्गा दा में लेना गै लेना इत्थूं दा में आखेआ महां तुगी इद्धरा दा निं मिलना तूं इत्थूं दा लेना इन्ना मैंह्गा बोलदी में लैना ऐ इत्थूं यादगिरी रक्खनी ऐ माता दी उनें सूट लेआ में अपने बास्तै झुमके ले इक ने अपने बास्तै ओह् लेआ केह् आखदे उसी हत्थे गी पाने आह्ला सैट्ट लेआ कन्नै चूड़ियें दा सैट्ट लेआ फिर असें फिर आंदें आंदे फिर असें घरा बास्तै ले माता दियां फोटो लेइयां फिर इक थाह्र असें केह् कीता सारियां जनियां बैठियां फोटो फाटो खिच्चे खिच्चने दे बाद फिर केह् आखदे उसी ओह् आक्खै भला में ओह्दे च खिच्चना फोटो मतलब जित्थें पानी बगैरा पवै दा होऐ ते मिगी बड़ा शैल लगदा बर्फ आह्ला लेखा ओह्दे कोल गे ते फिर भाई ने आखेआ उऐ जेह् फोटो बनाई देगे तोआनू फिर उत्थें बैठियां अस सारियां जनियां कट्ठियां होइयै फिर असें सारियें जनियें कट्ठियें फोटो लेआ लैने दे बाद फिर जिल्लै अस उत्थूं आइयां ते केह् आखदे उसी कोई ड्राई फ्रूट बी ले असें कुछ खाने आह्ले अखरोट लेआंदे सारियें असें बक्खरे बक्खरे पैक्ट ले अखरोट दे ले बदाम दे पैक्ट रक्खी अपने कोल लेई ले फिर घरा बास्तै चीजां लेइयां घरै आह्लें आक्खनां तुस गेइयां तुस साढ़े बास्तै केह् लेआंदा उं'दे बास्तै चीजां लेइयां असें खरीदियां ते सानूं जेह्ड़ा उं'दा बजार बी बड़ा शैल लग्गा सानूं बड़ा मजा आया बजार दिक्खने दा इन्ना मजा आया जिन्ना कोई आक्खी निं सकदा फिर ते असें सारियें जनियें इक थाह्र खड़ोई गेइयां मतलब आक्खा दियां हां भला अस एह् दिक्खी लैन्ने आं समान जे सानूं शैल लग्गग ते एह् बी लेई लैग्गे थोह्ड़ा थोह्ड़ा करियै ओह् बी दिक्खन लगी पेइयां कुड़ियें दा समान ते मता गै होंदा लैने आह्ला लग्गी पेइयां दिक्खन जेह्ड़ी जेह्ड़ी चीजां पसंद अवा दियां हां उ'यै लैंदियां गेइयां असें उत्थें घोड़े इन्ने जा दे हे इयां जा दे हे दगड़ो दगड़ दगड़ो दगड़ उं'दे कन्नै लगी पेइयां अस फोटो लैन ते इक गी असें आखेआ कुतै तूं निं हेठ आई जाया मड़िये साइड उप्पर साइड उप्पर होइयै फोटो लै मड़ा मजा आंदा फोटो दिक्खने दा उद्धर उद्धर खड़ोई गेइयां फिर इक इयां लोक उत्थें अपनी अपनी सुक्खनां देन बी अवा दे हे ते उनेंगी लग्गी पेइयां असें दिक्खन ओह् ढोल ढाल लग्गे दे बजान अपनी सुक्खन देन अवा दे अपना घैंटा असें उत्थें बताई ओड़ेआ उनेंगी दिखदे दुखदे दिक्खने गी दिक्खी दुक्खियै फिर अस थल्लै आई गेइयां केईं अग्गें चली गेइयां केईं पिच्छें रेही गेइयां इयां गल्लां बातां करदे मजे मजे कन्नै अवा दियां हां बड़ा मजा सानू नजारा आया जेह्ड़ी चीजां असें नेईं हियां दिक्खी दियां असें माता दे दिक्खियां फिर अस इक थाह्र आए कंटीन दे बिच्च उत्थैं असें समोसो खाद्धे बैठियै सारियें जनियें कट्ठे होइयै समोसे खाद्धे खाई खुइयै फिर थल्लै आए असें जिल्लै हिरण दिक्खे सानूं हिरण इन्ने शैल लग्गा दे हे ते दुई स्हेली आखा दी ही में ते इं'दे फोटो लैने गै लैने उन्नै असें उसी आखेआ तूं फोटो लेई लै असें घर जाइयै तेरे कोला लेई लैगे फोटो उन्न फोटो फाटो खिच्चे उत्थूं गै खिच्चा दी ही खिचदे खुचदे जिसलै उनें दो चार फोटो खिच्चे फिर आखा दी ही चलो हून अग्गें दिक्खने आं फिर असें अग्गें आई गेइयां फिर आक्खा दी ही चलो असें बजार आह्ले रस्ते जन्ने आं रस्ते बिच्च आए अस उत्थें अस कोई थोह्ड़े चिर खड़ोतियां उत्थें दा समान समून खरीदेआ दिक्खेआ दुक्खेआ पैह्लें दा बी थोह्ड़ा खरीदी लेदा हा फिर अस इयां दिक्खा दियां हां छड़ियां दिखदे दुखदे थोह्ड़ा दिक्खेआ सुनेआ जेह्ड़ा शैल लग्गेआ लेआ जेह्ड़ा नेईं शैल लग्गेआ ते उसी छड्डेआ ते आई गेइयां खल्लै पौड़ियें दे बिच्च पौड़ियें बिच्च आई गेइयां ते आखन लगियां दस मैंट बसोई लैन्नी आं हून बसोई लेआ उत्थें इक थाह्र मतलब जेह्ड़े इक थाह्र अस खड़ोते इन्नी सोह्नी ओह् मतलब माता दी उनें फोटो लाए दे ओह्दे बिच्च लाइटां हियां जगा दियां इन्नियां सोह्नियां जगमग जगमग होआ दियां हां ते फिर इक स्हेली मेरी आक्खै में लैना दुई स्हेली मेरी आक्खै में लैना महां तूं लेई लै उन्न लेआ ओह् सानूं चार सौ रपेऽ तसवीर दस्सी ओह् ते भाई बोलदा असें चार सौ गै लैना ऐ असें आखेआ नेईं असें दो सौ देना ऐ ते उन्न फिर आखेआ चल कोई गल्ल निं देई दिन्ना में उन्न सानूं दो सौ दी देई दित्ती सानूं तसवीर ओह् फिर असें सारियें स्हेलियें इक इक तसवीर लेई लेई ओह् माता दी बड़ी सोह्नी ही ओह् ओह् खरीदी खरूदी फिर आई गेइयां अस थल्लै सारियां जनियां कट्ठियां होइयै जिसलै अस उत्थें कटरै लाग्गै पुज्जे उत्थैं बैठी गेइयां असें सारियां जनियां कट्ठी होइयै दिक्खेआ इक दूए गी ते बोलदियां हून तुसें केह् केह् खरीदेआ लगी पेइयां अस आपूं बिच्चू इक दूए गी अपनियां अपनियां चीजां दस्सन भला में एह् लेआ इक आक्खै एह् लेआ इक आक्खै एह् लेआ महां हून चलो कुछ खाई पी बी लेदा बी ऐ हा असें रज्जी दियां बी ऐ हियां ते इयां भला पै स्हेलियें कुत्थें दबारा दबारा मिलना इयां असें बैठे दियां इयां फिर सारियां कट्ठियां होइयै लग्गी पेइयां असें करन भला जेह्ड़ियां फिर अस लग्गी पे दिक्खन अपने अपने जेह्ड़े असें माता दे फोटो खचाए दे हे फिर असें उं'दे कन्नै मंकियें कन्नै बी असें फोटो खचाए दे हे पिच्छें मंकी खड़ोते दे हे साढ़ै बंदर ते असें उं'दे कन्नै फोटो खचाए दे हे ते ओह् बाद च जिसलै अस दिखचै सानूं बड़ा मजा अवा दा हा फोटो दिखदे होई दिखदे जाचै जेह्ड़ा असें खिच्चे दा हे फोटो इक ने कुसै ने इक कुड़ी ने पिच्छें ओह् कीते दा हा इक जेह्ड़ी कुड़ी जेह्ड़ी साढ़े कन्नै सेव खा दी ही ओह्दे बंदर नुहाड़े हत्थै बिच्चा सेव खोहा दा हा ओह् बी फोटो बिच्च आए दा हा ओह् बी दिक्खा दे हे असें ते जेह्ड़ी दुई कुड़ी ही ओह् आक्खै दिक्ख मेरे फोटो दिक्ख हां तोआढ़े फोटो कोला मेरे फोटो शैल आए दे असें नुहाड़े लग्गी पे फोटो दिक्खन बस फिर ओह्दे बाद घरै गी आई गे